जोंनि भारत हादरखौ गोदो गोदाय बृतिसफ्रा जोंनि भारत हादरखौ गोबां गादबदोंमोन बृतिसफ्रा जोंनि भारत हादराव बेफार फालांगि खालामनो फैनानै गोबां जोंनि भारत हादरनि जेनाखि माखासे सना रुपा बिफां दंफां लाइफां फोरखौ इंराजफोरा गावसोरनि हादराव भारत हादरनिखौ इंराजफोरा गावसिनि हादराव लांफिनदोंमोन बेफोर बेफोरबायदिनो जोंनि इंराजफ्रा जोंनि भारत हादरखौ बेफार फालांगिजों लोगोसे जोंनि भारत हादरनि जोंनि सना रुफा फोरखौ लांदों लांदों बेफोरनि जोहैनो भारत हादरनि जेनाखि दैदेनगिरि जानाखि महात्मा गान्धी मोना बृतिसनि बेरेखायै जुजिदोंमोन दा बृटिसफ्रा जेब्ला द'जि जौ खृष्टाबदयाव जेब्ला इष्ट इण्डिया कम्पानिखौ जोंनि इण्डियाननि जोंनि भारत हादरनि कलिकातायाव जेनाखि खालाम फैदों बे समनिफ्रायनो इंराजफ्रा जोंनि भारत बिशनि जेनाखि माखासे सना रुपा बिफां लाइफां माखासे मोजां मोजां मुवाखौ बृटिसफ्रा लांदों दा बेफोरनि जुनैनो जोंनि भारत हादरनि जेनाकि दैदेनगिरि महात्मा गान्धी मोना गोबां बृटिसफोरनिफ्राय जोंनि भारत हादरखौ उदां खालामनो थाखाय गोबां नाजानांगौ नाजानाय जादों जेरै जोङो महात्मा गान्धीया जेरै भारत नागार सोमावसारनायाव गोबां बृटिसफोरजों जुजिदों अहिंसा मोनथोर जिनाखि भारत नागार सोमावसारनायाव माहात्मा गान्धीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां हेफाजाब होदों जेरै आइजोफोरनि आइजोफोराबो जेरै आइजोफोराबो दिनै जानजि खाफ्रानानै महात्मा गान्धीखौ उदांस्रि होदों एबा बृतिसफोरनिफ्राय जोंनि भारत हादरखौ उदां खालामनो थाखाय गोबां हेफाजाब होदों दा जोंनि भारत हादरखौ उदांस्रि होनो थाखाय जेरै भारत नागार सोमावसारनायाव जेरै सरला देवि सरला चौदुरि मोनहा गोबां गोबां नाजादों एबा इंराजफोरजों जुजिदों जोंनि जोंनि भारत हादरखौ उदांस्रि होनो थाखाय बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि भारत हादरनि गोबां दैदेनगिरिपोर जेरै सरदार भाल्लबाइ पाथेल मोन ड राजेन्द्र फ्रसादमोन सर्बपल्ली राधा कृष्ण मोन बायदिया गोबां बृटिसफोरजों गोबां जुजिदों एबा महात्मा गान्धीजों हेल्प होफादों जायनि जाउनाव दिनै भारत हादरखौ इंराजफोरनिफ्राय जेरै नाइनथिन परथिसेभेन नि पन्द्र' आगष्टआव जेरै भारत हादरा उदांस्रि मोनदों बेफोरबायदि नाजानायनि जाउनावनो दिनै भारत हादरा उदांस्रि मोनदों महात्मा गान्धी मोना दिनै भारत हादरखौ दिनै गोबां गोबां बृटिसफोरजों जुजिनानै दिनै मोनसे उदां हादर खालामनो होदों आरो बिथाङा जाहैबाय बिथांमोनहा जाहैबाय दिनै अबेबा समाव ब्रिटिसफोरजों गोबां लाजिफोनांजानांगौ जादों जादों अब्लाबो बिथां मोना महात्मा गान्धी मोन बायदिया फावसायनानै थायाखै बृटिसफोरजों जुजिनो गोबां नाजादों जेरै भारत नागार सोमावसारनाय अहिंसा मोनथोर बेफोरबायदि सोमावसारनायनि गेजेरजों जों भारत हादरा दिनै उदांस्रि मोनदों उदांस्रि मोननायनि गेजेरजों जोंनि भारत हदरा जोंनि उदां मोनसे थासारियाव जादों दा बे भारत उदांस्रि भारतखौ ब्रिटिसफ्रा जेब्ला जेनाखि मोनसे जेनाखि गादबफैदों अब्ला जोंनि भारत हादरनि जेनाखि जेनाखि मानसिफोरखौ गोबां गोबां साथ जारला गोग्लै एबा जायनि जाउनाव गोबां जोंनि भारतनि सुबुं बा सुबुंयारिफ्रा दिनै बिथांमोननि सिंयाव थानांगौ जादों आथिं सिङाव थानांगौ जादों जों बेफोरनि जाउनाव दिनै जोंनि भारत उदांस्रिया गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जानानै फैदोंमोन फैदोंमोन बेफोरबायदिखौ नुनानै जोंनि जानाखि भारत हादरनि भारत बासिनि दैदेनगिरिफोर माखासे गोरोंफोरा नुनानै गोबां सिनथा जादोंमोन जायनि जाउनाव बृटिसनि बेरेनखायै जुजिनांगौ जाना फैदोंमोन जेरै जों बुनो होयो बृटिसजों जों जुजिनाय दैदैनगिरिफोरखौ बुंनो होयो जेरै महात्मा गान्धीजों लोगोसे बिथाङा बिथांमोनजों जेनाखि हेफाजाब होगिरि जेनाखि जायनाखि सरदार भाल्लबाइ पाथेल मोन बायदिखौ बुंनो हायो आरो भारत नागार सोमावसारनायनि जेनाखि गेजेरावबो बिथांमोनखौ जायनाखि मदद होफानो थाखाय आइजोनिफ्रायबो होफानाय जादोंमोन जेरै सरला देवि चौदुरिमोन आरो आरो समर समर ब्रह्म चौधुनिमोन बायदिमोनहा

बिथां भारत नागार सोमावसारनायाव मदद होनानै भारत हादरखौ उदांस्रि होनो थाखाय गोबां नाजादों आरो जोङो आसामनिफ्रायबो जोङो बुंनो हायो आसामनिफ्राय मणिराम देवानमोन बायदियाबो गोबां भारतखौ उदांस्रि होनो थाखाय गोबां बृतिसनि बेरेखा खामानि मावदों दा बेफोरनो आरो बेफोरनि नाजानायनि गेजेरजों भारत हादरा नाइनथिन परथिसेभेन माइथायनि पन्द्र आगष्ट याव जेनाकि बृटिसनिफ्राय भारत हदरा उदांस्रि मोनो बेनिफ्रायनो भारत हादरा फ्रिदम मोनसे उदां हादर जायो